हलो मैम नमस्ते आप के यल राहुल जी के डायवर बोल रहे हैं हमको उनसे मिलना अरे हम आवाज़ नहीं आ रही है हमको राहुल जी से मिलना है हम उनके फ़ैन हैं कब मिलेंगे वो क्यों नहीं मिल सकते हैं भई हम उनके फ़ैन हैं और हम जो है उनसे मिलना चाहते हैं आप हमारे रिलेसन के हो इसलिए हम आपसे फ़ोन किए है कि कब आए मिलने अरे दो हम लखनऊ से बोल रहे हैं अएं आपके मौसी के घर के पड़ोसी हैं तो हमें मिलवा दीजिए राहुल जी से हम उनके बहुत बड़े फैन हैं हमारे एक बच्चा है उसके साथ और हसबेन्ड के साथ अच्छा तो फिर अकेले मिलने ही आ जाएँगे लेकिन कब आएँ कब समय कुछ बताइए कब आऍंगे राहुल जी अच्छा लेकिन मैम बताइए वो जरूर मैं आपसे

चलिए चलिए ठीक है लेकिन हमारी बहुत उनसे इच्छा है मिलने की तो अब आपके पास पहले आ जाएँ आप अपना रूम ऊम कहाँ रूम ली रख ले रखी हों नहीं राहुल जी के साथ आप रहते तो उनके ही बिल्डिंग में रहते हो कहीं बाहर रहते हो

अच्छा अच्छा हाँ तो जब आपके यहाँ आएँगे तो आपके ही रूम पर पहले आऍं तब हमको राहुल जी के पास ले चलिएगा मिलाने और आप कब तक आएँगे राहुल जी तो ठीक है अच्छा मैम नमस्ते